फुटबॉल फुटबॉल हो आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आवडीचो ल्हानूच आसतना भुरगे फुटबॉलाक पिशे जाता ल्हान भुरगे फुटबॉल खेळटात खेळटां खेळटां ते भिजल्यार सुद्दां तांकां कळना फुटबॉला खेळून ते शिकप सुद्दां सारकें करिनात फुटबॉल जावन आसा तांच्या रगताची एक आवडी म्हटल्यार जाता जो भुरगो फुटबॉलान खेळपाक सोदता तो शिकपाक सोदिना फुटबॉला तो सारकोच पिसो जाता फुटबॉलाक जावन आसा दोन टिम्यो आसतात त्यो टिम्यो दोगांयन तर एक केपेची जावं एक आंबावलेची जाल्यार जायतो लोक जाता केन्ना केन्ना ते फुटबॉल खेळटाना थोडे प्लेयर झगडीं करतात जावं बेश्टीं ढोंगा करतात तेन्ना फुटबॉलाक रेफ्री आसता तो तांकां तांचें कितें जाता तें सारकें करता फुटबॉलान जायतीं भुरगीं जावं आमचे गोंयची टीम आसा आमचे गोंयचे भुरगे एफ सी गोवाक खेळटात आनी जिखतात ही आमची गोंयकारांक एक बरी फुटबॉलाची भुरग्यांची उमेद फुटबॉलान आमचें गोंय सदांच मुखार आसा